हँ हमरा सभके जे छै ख़ासकऽ कऽ मिथिलाञ्चलमे एकटा पाबनि होइ छै ओ भाइ बहिनके होइ छै जेना बाहरमे सुनैत हेबै भैया दूज तऽ एहिठमा एकटा सामा चकेबा पाबनि होइ छै जे पाबनिमे जे छै से माटिके जे छै से सामा चकेबा बनाएल जाइ छै ओहिमे भाइ जे छै से निश्चित रूपसँ उपस्थित रहै छै आ एहि पाबनिके जे छै सुन्दर ढङ्गसँ मनाबै छै